हमर जीवनके एखन तकके जे छै से काफी उतार चढ़ावसँ गुजरलै हँ एहिमे जे छै मुख्य रूपसँ जे पाँच घटनाके हम एहिठाम उल्लेख करैके चाहै छी ओहिमे पहिला घटना जे हमर जीवनके सबसँ दुखद रहल ओ हमर माताजीके निधन भेल जेकि उनतिस जनवरी दुइ हजार एगारहके रहै आओर ओकर बाद दुइसँ अढ़ाइ महिनाके बाद जे छै फेर मइ महिनामे दुइ हजार एगारहमे ही हमर पिताजी स्वर्गवासी भऽ गेलाह ई दुनू तिथि हमरा जीवनलए बड़ा ही दुखद अइ ओकर बाद जे छै फेर उतार चढ़ावके दौर चलैत रहलै फेर दुइ हजार तेरहमे जे छै जुलाइमे हमर जे छै विवाह भेल ई तेसर घटना भेल आओर फेर जे छै कालचक्र तऽ चलिते रहै छै फेर विवाहक किछु पश्चात जे छै हमरा जूनमे दुइ हजार चौदहमे एक बेटा हमर भेल दुर्भाग्यवश ओ भी नहि रहल तऽ ई चारि घटना हमर एहि तरहके भेल आओर पाँचम जे छै ओ हमरा जीवनलए बहुत ही हमरा झकझोरैवला घटना रहल जे हम मुख्य रूपसंँ सामाजिक तौरपर हम कतहु व्यक्त भी नहि कऽ सकै छी ओ हमर जे हमर ज्येष्ठ भइआ रहथि दुइ हजार उनैसमे असामयिक रूपसँ ओ कालकलवित भऽ गेलाह हँ तऽ मूलरूपसँ हम कखनो कखनो ओना हम बहुत कठोर इच्छा शक्तिके अपनाके बुझै छी लेकिन अन्दरसँ हम कखनो कखनो कमजोर भी अपनाके पाबै छी तऽ मूलरूपसँ इएह हमर जीवनके पाँच घटना रहल जकर हम एहिठाम उल्लेख करैके कोशिश केलहुँ